पक्षीके बारेमे एहन छै पक्षीसभ रहै छै से सुग्गा सुग्गा तऽ लोक पोसै छै घरमे ओकर बनाबै छै पिजरा पिजरामे ओकरा जे छै ने चावल दै छै गेहूँ दै छै खाइ लए खुद्दी सभ दै छै चावल पिंजरामे पानि दै छै ओकरा आओर एहन पक्षी रहै छै जे खेत अरमे उड़ैत रहै छै जे छै मैना कौआ बहुत पक्षी जे रहै छै उड़ि कऽ अपन जे खेत अरमे चरैत रहै छै खाइत रहै छै हर चीज आओर एहन पक्षी रहै छै कोइ पोसबो करै छै ओकरा खिलाबै छै कबूतर अर उड़ै छै ने ओकर पिंजरा बना कऽ कबूतरके दाना देल जाइ छै ओकरा खिआयल जाइ छै मुरगा जे रहै छै मुरगा लोक पोसै छै ओकरा लोक खिलाबै छै ओकर दाना आबै छै ओकरा खिलाबै छै पोसै छै तब ओकरा जे छै बिकरी बट्टा करै छै लोक ओकरा खाइ छै आ इसभ पशु जे ई बकरी छकरी जे होइ छै ओकरा लोक खाइ छै ओकरा पोसै छै ओकरा चराबै छै ओकरा घास खिलाबै छै फेन ओकरा पानि पिलाबै छै ऊ रहै छै तोता मैना कौआ जे रहै छै ई तऽ बाहरमे अपने उड़ि उड़ि कऽ चरैत रहै छै आओर जे जाइ छै नदी कोसी बहैत रहै छै ओतय जा कऽ पानि पी लै छै पानि पी लै छै घर अरमे पतार लगाए दै छै घरमे खोता तोता लगा दै छै अंडा अर दए दै छै ओकरा लोक देखि कऽ डरियो जाइ छै मै मैना अर जे रहै छै घरोमे रहि जाइ छै ओ सभ जीव कौआ घरोमे लगाइ छै खोता गाछ वृक्ष हरेक चीजपर रहै छै ओसभ चीज

आ तोता अर रहै छै ने ओ सभकेँ लोक पोसै छै ओ जे रहै छै एकटा पक्षी रहै छै उल्लू उल्लू तऽ कतहुसँ कतहु उड़ि कऽ चलि जाइ छै देखैओमे जे मस्त लगै छै उल्लू बहुत अच्छा लागै छै उल्लू देखैमे पहिले तऽ बहुत पक्षी रहैत रहै आब ओ जे छै ने बहुत कम भए गेलै पता नहि कतयसँ कतय पक्षी चलि गेलै बहुत सुन्दर सुन्दर पहिले पक्षी रहै आब तऽ खोजनेसँ नहि मिलै छै पक्षी बहुत जे रहय ने कौआ से रहै रङ्ग बिरङ्गके रहै ओसभ जे छै ने बहुत कम भए गेलै ओ कोन कोन रहै बड़का बड़का रहै छै ओसभ जे छै ने आब मिलबे नहि करै छै एतय नदी कोसीमे रहैत रहै हर हमेशा ओन्नऽ खेत अरमे चरैत रहै आब नहि मिलै छै हरिन सभ रहैत रहै हरिन सभ तऽ आब देखैओ लेल नहि मिलै छै पहले रहैत रहै ओ खरगोश खरगोश ढेरीके रहैत रहै आब खरगोशो नहि मिलै छै उल्लू सभ रहैत रहै खरगोश रहैत रहै ढेरीके रहैत रहै आब कतहु नहि मिलै छै मिलबो करै छै ने तऽ भागिए जाइ छै लोक चाहै छै पकड़ि कऽ लाबि पोसी राखी लोक बहुत लोक जे छै ने राखै छै ओकरा बहुत कम जलदी नहि मिलैके चाहै छै सुग्गाकेँ लोक पोसै छै ओकरा दाना दै छै ओकरा जे छै ने बहुत मेहनतसँ पोसै छै ओकरा खिलाबै छै ओकरा अच्छासँ पियारसँ रखै छै ओकरा अच्छासँ रखै छै पक्षी पंछीसभ जे रहै छै ने ओकरा ओ बाधे अरमे जादा उड़ै छै चरैत रहै छै ओकरा अच्छा लागै छै खेते अरमे घरमे अच्छा नहि लागै छै घरमे तऽ बान्हने रहै छै ओकरा पिंजरामे बन्द करने रहै छै बन्द करने रहै छै तऽ ओ कतेक ओहिमे अथि रहतै ओ चाहै छै हम कखनि हमरा छोड़ि देत उड़ि कऽ भागि जायब सभके लाटमे लाटमे चलि जायब उड़ि कऽ ओहि सभके बान्हलमे जे छै ने अच्छा लागै छै ओसभ सोचै छै लाटमे चलि जायब एन्नऽ रहै छै सुग्गा रहै छै मैना रहै छै ओ कोन कोन पक्षी छोटा छोटा रहै छै बाध अरमे रहै छै धानके खेत अरमे रहै छै पक्षीसभ ओ तितिर मैना अर रहै छै कबूतर अर रहै छै कबूतरकेँ जे छै ने लोक पोसै छै ओकरा खाइ लए दाना दै छै ओकरा बहुत शहरमे दाना दै छै खिलाबैत रहै छै